एक म्हळ्ळ्यार आमच्या गोंयांत भायले लोकांक आकर्शीक करपा सारकें खूब खूब कितें कितें आसा तें म्हळ्ळ्यार किदें आमचे गोंयान खुबशे दर्या किनारे आसा वेगळ्या वेगळ्या भागांनी तशेंच खुबशीं देवळां आसा चड करून फोंडा हे सायडीन खूब लागीं लागींच खूब देवळां आसा आनी तांकां रावपाक सारकी रुम्स आसात ते दर्या किनाऱ्याचेर म्हूण किंवां ते शहरान म्हणात तांकां रावपाक लॉज आसात हॉटॅल्स आसात आनी पर्यटन जी आसा ती आदींच गोंयां खा गोंयान येवपाक खूब आकर्शीत आसा आनी आनी म्हाका कांय दिसना की तांकां आनी आकर्शीत करपाक आमी आनी कितें करपाक जाय अशें